ہلو میشو کیفٹیریا سے بات کر رہے ہیں جی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے یہاں دس کافی کا آرڈر کیا ہے میرا نام عزیز ہے سر جی میرا بکنگ نمبر فائیو ایٹ ٹو فائیو سکس نائن فور ہے یس سر سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ اکثر و بیشتر کافی ہم لوگوں کے پاس پہنچتے پہنچتے ٹھنڈی ہو جاتی ہے یس سر تو بس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ ایسا انتظام کر دیجیے جس سے کافی زیادہ دیر تک گرم رہے اور زیادہ دیر گزر جانے کی وجہ سے اس کافی پر بس کوئی اثر نہ ہو بڑی مہربانی ہوگی سر